वर्तमान में अगर मैं बात करूँ तो जो सब से बड़ा अभी विज्ञापन जो अभी आया है और जो मैंने अभी जो सब से ज़्यादा मुझे प्रभावशाली लगा जो सब से ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि हाँ वो अभी हाल ही में जो चन्द्रायन का जो हुआ था जो अपने भारत ने चन्द्रायन पे जो अपना अभी हुआ है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा रचनात्मक लगा हमारे भारत के लिए भी बहुत ज़्यादा गर्व की बात है तो मेरे लिए जो यह चन्द्रायन का जो विज्ञापन था वो बहुत ज़्यादा अनोखा और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली मुझे ये लगा